आङो खेबफेराखौ गोदो उन्दैयाव स्कुल हाबनाय समाव आखिदोंमोन नाथाय दा आखिनाय जायासै आरो दा समनि आंखालाव लासै लासै आखिनाय हुदाखौ नागारबोबाय